हँ हँ कहिऔ बिहारके बारेमे कि समाचार आओर हइ हँ अऽ बिहारमे बहुत रङ्गके बात हइ बिहारमे बहुत रङ्गके भेल पूजा पाठ भेल कोइ भी त्यो त्योहार भेल तऽ अच्छा होइ हइ सबकिछुमे बढ़िआँ लागै हइ शादिए बिआह अच्छा लागै हइ साफ सुथरा भी रहल सबकिछु रहल बढ़िआँ लागै हइ खेती पथारी कएलक हरेक रङ्गके उपजा भेल साग सब्जी भेल इएहसब बिहारमे इएहसब बिहारमे चाही सबकिछु बढ़िआँसँ होइ हरेक रङ्गके वातावरण रहल अँ हँ होइ हँ बहुत रङ्गके बात हइ बहुत रङ्गके बिहारमे बहुत रङ्गके उपजा भेल बहुत रङ्गके बेवहार भेल वातावरण भेल जे जेना मैथलिएमे अपनासबके भासा बहुत अच्छा लागै हइ अथी बोलैमे सुनैमे इएहसब बिहारके ज्यादा तऽ इएहसब नाम ने भेलै बोलनाइ हुँ खानपान भी बिहारमे जेना खाइ छिए अपनासबके तेना सबकिछु अच्छेसँ होइ हइ अपना आओरके जे खाइ छिए से बाहरके आदमी ज्यादा ओसब चीज नहि ने खाइ छै दालि चावल सब्जिएसब ने अच्छा होइ हइ भोजन हुँ पढ़ाइ लिखाइ करेलक धिआपुताके सब आब जागरूक हो गेलै हँ पढ़ाइ लिखाइ भी अच्छा होइ हइ इसकुलसबमे बिहारके इएहसब हइ ने सबकिछु अच्छा तऽ सबकिछुमे तऽ चला देलकै सरकारी इसकुलोसबमे सबकिछु बढ़िआँसँ देखरेख करैलए पढ़ाबैलए बच्चासबके अपना आओर लोक बच्चासबके भेज देलक इसकुल पढ़ै लिखैलए आओर बोलिऔ आओर किसब हइ बिहारमे साग सब्जी मिलल सबरङ्गके जे बिहारमे मिलै हइ से कहीँ मिलै हइ अपना बिहारमे हरेक रङ्गके साग सब्जी सबरङ्गके मिलैत रहै हइ सबकिछु हुँ बस हँ